دوسرا سوال تھا کہ اپنی عام زندگی پہ اپنا عام زندگی میں کام آنے والی چیزوں پر اپنا روشنی ڈالیے عام زندگی میں جس کا جواب ہے عام زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز جو ہے وہ پانی ہے پانی کا پانی ہماری زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کھانا پینا کپڑا پانی ہر چیز کی ضرورت ہم نے نارمل اپنی زندگی میں پڑتی ہے صبح سے شام تک ہمیں جو ضرورتیں آتی ہیں وہ ہیں کھانے پینے کی سہولت ہونی چاہیے ہمارے لئے اور کپڑا یہ سب چیزیں ہماری عام زندگی میں زندگی گزارنے کے لئے بہت ضروری ہیں